बोलियै जैसे कोनो पबनी होइ छनि तऽ बनय छै नाग पञ्चमिये होलय तऽ ओकरामे भगवानके चढ़बय लए लोग बनबय छथिन खीर बनय छै पकवान बनय छै तऽ पकवान उकमानमे सुजिये मैदाके बनेलियै तऽ आटा सनयमे घी दै छै लोग चीनी पड़य छनि घी चीनी दए कऽ सनय छै ठोकय छनि बनबय छै लोग आओर पसन्द कहलखिन खाना पीना जिनका जे पसन्द होइ छै किनको हलुवे खूब पसन्द होलक हलुओ बनय छै हलुआमे जेतनागो सुजी एतय घी लोग दै छनि ओकरामे सुजी दै छै फेरो आधा चीनी पड़य छै जइसन जिनका मीठ खायके मोन होइ छै ओकरा अइसन चीनी पड़ल पकवानमे भी तऽ ओइसहीं होइ छै पुआमे कइसे पड़य छै चीनी उनी कतना इमहर एगो कोन पुआ बनय रहय मालपुआ ओकरामे लोग केला माथिकऽ दै रहथिन तऽ दूध दै रहय सनयमे दूध पड़य छै केला पड़य छै ओकरा सभके माथिके चीनी पड़य छै आओर मैदा देलक सुजी दै छनि सभ मिलाइके घोरिके तब पुआ बनय छै कतेक लोग घीयेमे छानलकय कते नहि होइ छै तऽ रिफाइन्डमे छानय कतेक होल तऽ नहि कुछ छै तऽ सरसोके तेलो जे भगवान दै छथिन ओकरामे छानय छै लोग लेकिन जादे बढ़िआँ घीयेमे ने होइ छै घीमे छानय छै बेसी सुन्दर होइ छै आओर फायदा करय छै देहमे लोगके खराबी नहि करतय खाइ छियै तऽ पचबो करतय आओर पिड़ुकिये बनय छै तऽ सुजीके भुजि देलक आटा सानिके पहिने लोइया कर दै छियै आर सुजी आओर चीनी भुजिके अपन ओकरा ओकरोमे खोआ आर लोग दै छै पिड़ुकियो बनबयमे खोआ दए कऽ मिलाय दै सभचीज आओर ओकरा भरि देलक चम्मच चम्मच से आओर उ कटोरी नियन तऽ कितना लोग तऽ हाथेसँ मेढ़ दै रहथिन पिड़ुकिया बनबयमे जिनका जैसे आबय छै हमरा तऽ हाथेसँ बना लै रहियै धाँय धाँय पुट पुट मेढ़ने जाइ रहियै होइ जे रहय आब तऽ मशीन मिलय छै स्टीलोके मशीन देखय छियै मारि ओकरामे धैकऽ दै देलक बनि गेल आओर नहि भेल तऽ प्लास्टिकोके मिलैत रहय छै तऽ पिड़ुकिया ओइसहों लोग बनबय छै मशीनोसँ नहि तऽ हाथोसँ बनि जाइ छै आओर पुआ बनिये गेलौ आओर पकवान जइसन मोन होइ छै कते लोग बनबय छथिन सुजियो मैदाके आओर भगवानो आरके चढ़बय लए तऽ लोग अमनियोसँ पिसबय छै जाता मे चुनि बीछके गहुम कुटि सुखाके पिसके तब ओकरो बनबय छै पहिने कहय रहथिन बेसिये कुटिके बनेलासँ कम रोगन आर लगय रहय तब लोग बनबय रहय पहिने आबके करय छै ओतना तऽ सुजी सी सीधा सीधी सुजी मैदा मँगा लेलक अपन बना दै छै सभकिछु पूरी पकवान भगवानके पूजा आर होइ छनि मारि छप्पन भोग बनय छै ओकरोमे पकवान बनय छै पूरी बनय छै पूरी छनाय छै खीर बनय छनि कते चीज पिड़ुकियो बनय छै पुओ बनय छै बहुत चीज बनय छनि भगवानके चार पूजामे तऽ केतना छप्पन भोग बनबय छनि लोग कते रङ्गके सब्जी बनय छनि साग बनय छै पूरी सब्जी खीर बहुत चीज बनबय छनि लोग भगवानके चढ़बय लए भी उ सभ तऽ पहिने तऽ हमरा आरके खाजो बनबय लए आबय रहय अपनेसँ मारिते आटा सानलय रहियै ओकरामे मैदबा आओर एतेक रिफाइनिया मिला दियै ओकरा बीचमे दए दै रहियै ए अइ लगतौ हेतौ जेना मिस्त्री आरके देखलियै बनबैत ओनाही कए दियै खाजो अपनेसँ एकबार सुकर व्रत कयलियै रऽ तऽ बनेलियै रऽ खाजो खूब सुन्दर बनि गेलय रऽ आब बुनिया आर तूही बनबय छियै अपनेसँ लड्डू अपनेसँ बेसन घोरि लै छियै ओकरामे तनि खाइवला सोडा दए देलियै एतना सुन्दर अलगे छै एवरिये बनेलियै रऽ हमर इच्छा होलय मारिते बहुत बढ़िआँ फेर चासनी कए कऽ ओकरा चासनियेमे बुनिया गिराय देलियै पहिने बुनिया झाड़ि लेलियै झाड़िके एगो बर्तनमेऽ धए देलियै तब कराही मे अथी बनेलियै छनलियै मने रिफा हाँ अथी बनेलियै चासनी चासनियाेंमे फेर मतलब खूब देर खदकेलियै एतना सुन्दर बनलय ई लड्डू जे बुनिया जे की कहियौ बहुत सुन्दर बनलय तऽ बनबैयो लए रसगुल्लो बनबय छेना फाड़ि कऽ ओकरा पानि गारिके ओकरामे तनि मैदा मिलाके खूब सुन्दरसँ खूब मिलाकऽ माथिके बना दै रहियै मारिते खूब सुन्दर रसगुल्लो बनि जाइ रहय कते मिठाइ अपनेसँ बनबय लोके चलि आबय छै ने बनाय लै छियै होइ गेलय